و علیکم السّلام و رحمۃ اللہ برکاتہ جی کون جی جی جی ابو مظہر سے بات ہو رہی ہے آپ کون اچھا جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا جی حضرت بتائیے کیا بات ہے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ صحیح جگہ کال کیا ہے آپ نے ویسے کہ ابھی آج کل دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے صحیح بات ہے یہ کس ٹائپ میں آپ زمین چاہیے تھوڑا سا بتائیں گے آپ کتنا بجٹ وغیرہ ہے کیا کتنا چاہیے پانچ کٹھا تک چاہیے اچھا اور ٹھیک ٹھاک تو لوکیشن وغیرہ چاہیے آپ کو زمین میں تو ہمارے پاس تو لائن بازار وغیرہ ہے اور بھی بہت سارے ہے حضرت گنج ہے مسکن ہے اچھا لائن بازار کے طرف چاہیے اور ہر جگہ کا ریٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے

اچھا اچھا ہاں ان شاء اللہ لائن بازار کے طرف ہی زیادہ بہتر ہوگا کیوںکہ ادھر تمام چیزوں کا سویدھا بھی ہے اچھا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے باقی آپ آئیں گے تو دیکھ لیں گے اپنے حساب سے بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہاں جی جی ہوں ہاں تو حضرت تقریباً ایسے ہی پانچ لاکھ روپئے کٹھا تک پر جائے گا جی باقی ان شاء اللہ رعایت کر دیں گے آپ اگر آئیں گے تھورا سا دیکھیں گے اپنے حساب سے تو بات چیت ہوگی ٹھیک ہے رعایت بھی کر دیں گے کچھ

ہاں ہاں بالکل بالکل آپ آئیں تشریف لائیں بالکل ہاں تمام حضرت گنج وغیرہ تم ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا میں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے دونوں کے حساب سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے جی جی ہاں کب آئیں گے آپ آپ کب آئیں گے بتائیے اچھا سنڈے کا چلیے ٹھیک ہے جب بھی آپ آئیں تو ہمیں کال کر دیجیے گا لیکن ٹھیک ہے آنے سے پہلے جی جی ٹھیک ٹھیک السّلام علیکم